हाँ हमारे यहाँ बहुत सारे लाइब्रेरी हैं अगर मुझे कुछ पुस्तक की ज़रूरत होगी तो मैं उस लाइब्रेरी को जाती हूँ और पुस्तक को पढ़ती हूँ अगर हमारे घर में मतलब गेष्ट आ जाते हैं मुझे पढ़ने में दिक्कत हो जाती है तो मतलब जब दिक्कत होती थी तब मैं लाइब्रेरी जाती थी और वहाँ पर शांति से मैं पढ़ लेती थी और हमारे घर में मतलब में लाइब्रेरी तो उसे नहीं कहूंगी लेकिन हम बहुत सारे बुक्स वहाँ पर रखे हैं मतलब ज़्यादा बुक्स नहीं मतलब हमें जो ज़रूरत है जो बुक्स है हम वहाँ पर रखे हैं मतलब लेकिन मैं सब सोच रही हूँ कि मेरे मतलब अगर हमारे घर में एक अच्छा सा लाइब्रेरी बनाएँगे मतलब जहाँ पर बहुत जो जो ज़रूरी जो जो ज़रूरी बुक्स है हम वहाँ पर रखेंगे जो मानव जीवन के लिए जो ज़रूरी है मतलब पढ़ने के लिए जो शरीर के लिए जो सब बुक्स है वो वहाँ पर हम रखेंगे और वहाँ पर मतलब थोड़ा प्लांट्स मतलब थोड़ा पौधा पौधा लगाएंगे और वहाँ पर स थोड़ा मन मत मतलब वातावरण थोड़ा खुला रखेंगे जिसकी वजह से कि अगर हम मतलब फ़ैमिली में जो कोई पढ़ना चाहे तो आराम से वहाँ पढ़ना चाहिए म मतलब पढ़ सकते थे और वहाँ पर हम टेबुल चेयर भी लगाएंगे जिसकी वजह से वो आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं और ऐसे ही हम मुझे करने का इच्छा है और वो मतलब बुक्स तो मुझे बहुत पसंद लाते हैं और मैं लाइब्रेरी मेरे सपनों की लाइब्रेरी मैं अपने घर में बनाना चाहूँगी